हलो हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ हाँ मिल जाएगी आपको सब तरह की वेराइटी मिल जाएगी है सब तरह की अब जैसे जैसे आप कौन सी वेराइटी लेंगे उस हिसाब से ख़र्च आएगा

हाँ तो जलेबी दो सौ रुपये किलो है समोसा दो सौ रुपये

मावा वाटी है चार सौ रुपये किलो

हाँ तो सर कुछ कंसेसन कर देंगे और क्या हाँ हाँ हाँ कर देंगे क्योंकि हाँ साढ़े तीन सौ के हिसाब से कर देंगे साढ़े तीन सौ के हिसाब से कर देंगे हाँ अरे पचास रुपये तो कम कर दिए हाँ पचास रुपये कम कर दिए हाँ हाँ ठीक है पाँच सौ दे देना ठीक है हाँ हाँ अब दिक्कत तो नहीं होगी हाँ ठीक है हाँ क्यों क्या ठीक है हाँ ठीक है